जेना कि अहाँके ककरो एहन तरहक बच्चा रहल पेटमे ओकरा अहाँके से खरही सॅं नापि कऽ से घर से निकलऽ नहि देलक ओकरा जँ निकलल तऽ अहाँके ओकरा पेट महक बच्चा नुकसान भऽ गेल जेना कि कोनो एहन ग्रह रहल ग्रहण लागल ग्रहणमे ककरो बच्चा होनहारी रहल बच्चा होनहारी रहल तऽ ओकरा जे घर सऽ निकलऽ नहि देलक ओकरा खरही नापि कऽ कोठीके दोगमे राखि देलक ओकरा घर सऽ बाहर जँ एहन एहन तरहके बाहर भेल ओ बच्चा ओकरा नुकसान भऽ गेल जेना कि एहन कोनो अथि रहल खरही रहल बच्चा रहल तऽ पेटमे बुझलिययै